बाइस चारि उन्नीस सए चौरासी एक बारह दू हज़ार एक चारि सात दू हज़ार चारि छब्बीस दू दू हज़ार नओ एक दू दू हजार सतासी